ग्वालियर का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही पुराना है यहाँ पर बहुत ही बहुत शासक हुए हैं जैसे मानसिंह आखिरी शासक यहाँ पर सिंधिया परिवार था उनके वंशज आज भी यहाँ पर रह रहे हैं उनके वंशज है जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो यहाँ के इस समय मध्य प्रदेश के सांसद हैं और उनके पास जो महल है यहाँ पर जो उनको दिया गया है सरकार सरकार की तरफ से जो पुरातत्व विभाग में आधा चला गया है आधा उनके पास है महल है महल में कुछ जगह उनको दे रखी है कुछ जगह सरकार के पास है बहुत बड़ा किला है हमारे यहाँ ग्वालियर में वहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है ऊपर गुरुद्वारा भी है गुरुद्वारे में भी घूम सकते हैं गुरुद्वारे में लंगर चलता है वहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ का इतिहास देखा जाए तो इतिहास में यहाँ पर झांसी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई उन्होंने यहाँ किले से कूद कर अपनी जान दी थी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्मारक बना हुआ है उनका झांसी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का स्मारक है वहाँ जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है वहाँ पर उनकी मूर्ति है घूमने के लिए अच्छी जगह है वहाँ पर देखने के लिए अच्छा पार्क बना हुआ है

घूमने के लिए बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ चिड़ियाघर है ग्वालियर में विकास का विकास देखा जाए तो विकास भी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर नहर बनाई गई है जगह जगह बोटिंग के लिए सुविधा है ताल हैं बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए और विकास के लिए देखा जाए तो सड़के वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं पहले से अच्छा विकास हो गया है बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो गई हैं आने जाने के लिए साधन बहुत अच्छे में मिल जाते हैं जगह जगह पर आपको ज्यादा इंतजार नही करना पड़ता चलना नहीं पड़ता ज्यादा हर जगह साधन की व्यवस्था हो गई है और प्रशासन भी सतर्क है अच्छा है प्रशासन भी यहाँ पर